بالکل جی ہاں غیر رسمی جگہ اور اوقات میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں میٹرو یا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آپ مختصر کتابیں ناول یا آرٹیکلس پڑھ سکتے ہیں سفر کے دوران ہیڈ فون لگا کر آڈیو بکس بھی سن سکتے ہیں بس کا انتظار کرتے ہوئے آپ اپنی پسندیدہ کتاب پڑھ سکتے ہیں یا ای بکس بکس اور آڈیو بکس استعمال کر سکتے ہیں کیفے یا کافی شاپ میں بیٹھ کر آرام سے پڑھ سکتے ہیں یہ جگہ عموماً پرسکون ہوتی ہیں جو مطالعے کے لیے بہترین ہیں پارک میں چلتے پھرتے یا بینچ پر بیٹھ کر کتاب پڑھنا یا آڈیو بکس سننا بھی ایک اچّھا طریقہ ہے سونے سے پہلے کچھ دیر کتاب پڑھنا آپ کی عادت بنا سکتا ہے ڈاکٹر کے کلینک بینک یا دیگر جگہوں پر ویٹنگ روم میں انتظار کرتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کریں ای بکس اور آڈیو بکس اپنے فون یا ٹیب ٹیبلٹ میں آڈیو بکس اور آڈیو بکس ڈاؤن لوڈ کریں تا کہ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ انہیں پڑھ سکیں یا سن سکیں چھوٹی کتابیں ساتھ رکھیں جو آپ آسانی سے اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور پڑھیں اہم نکات نوٹ کریں تا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے ایک مستقل شیڈول بنائیں تا کہ آپ روزانہ کچھ وقت مطالعے کے لیے نکال سکیں ان جگہوں اور طریقوں سے آپ غیر رسمی ماحول میں بھی اپنے مطالعے کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں